हमर इलाकामे बहुत तरहक इसकुल यऽ जेना सरकारी इसकुल यऽ निजी इसकुल यऽ सरकारी इसकुलके स्तर ओहन नहि यऽ जेहन हेबाक चाही किएक कि बिहारमे ओहन स्तरके इसकुल नहि छै तैं ओ तऽ ओते बढ़िआँ नहि यऽ लेकिन हमरा गाँवमे एगो निजियो इसकुल छै ओ बहुत बढ़िआँ छै ओतऽ हम जा रहल छी ओइमे सब तरहके व्यवस्था छै ओ बारहमीं तकके इसकुल छियै ओइमे सब तरहके व्यवस्था छै जेना खेलके व्यवस्था छै ओइमे लैबके व्यवस्था छै जाहिमे की ओतऽ सबकिछु सिखायल जाइ छै आओर ओतऽ लाइब्रेरीके व्यवस्था पुस्तकालयके व्यवस्था छै ओतऽ बहुत अधिक पुस्तक उपलब्ध छै अहाँके जे जेहन पुस्तक चाही ओतऽ अहाँ लए सकै छी ओइसँ अहाँ ज्ञान प्राप्त कए सकै छी शिक्षको बहुत योग्य छथि आओर ओतऽ सबकिछु व्यवस्था छै बाहनके सब व्यवस्था छै अहाँ दोसरो ठम का छी तऽ अहाँ वाहनके सहायतासँ एतऽ आबि सकै छी जा सकै छी या अहाँ मानिलिअ एतऽ आवासोके व्यवस्था छै जे कोनो बहुत दूरके विद्यार्थी छी अहाँके रहनाइ एतऽ अहाँके दुपहरोके कोचिंग केनाइ यऽ राइतो कऽ तऽ अहाँ एतऽ रहियो कऽ कए सकै छी जकर फिसो बहुत कम छै एतऽ बहुत कम रुपैआमे एतऽ बहुत अच्छा शिक्षा देल जाइ छै आओर अहाँके जे होस रहै छैथ आवासमे हुनका खेनाइयो बहुत बढ़िआँ देल जाइ छै सबकिछु व्यवस्था देल जाइ छै आओर बहुत कम रुपैआ लेल जाइ छै आओर अइमे लेकिन ओतबो बढ़िआँ इसकुल नहि छथि जेनाकी हम कहऽ चाहब हम पूर्ण रूपसँ सन्तुष्ट नहि छी एतुका इसकुलसँ किएक कि ओहन व्यवस्था नहि भए रहल छै एखनो जेहन बाहरके इसकुलमे छै हम हमरा इच्छासँ तऽ हम बाहर जाइ लए चाहब किएक कि ओतऽ बहुत अलग व्यवस्था रहै छै अइसँ बहुत उत्तम व्यवस्था रहै छै ओतऽ हम अधिक अहाँ किछु सीख सकै छी शिक्षाके अलावो किछु अलग आहाँके सिखायल जायत समझायल जायत खेलके आगे लए प्रोत्साहन देल जाइत ओतऽ बहुत बढ़िआँ व्यवस्था रहत खेल कूदके वाहनके ओकरबादसँ पुस्तकालयके आओर अधिक मात्रामे व्यवस्था रहत ओतऽ अहाँके बहुत अधिक योग्य शिक्षक भेटत बहुत बढ़िआँ पढ़ाइ हैत आओर बहुत ही नीक वातावरण रहत पढ़ैवला बिना कोनो एहन वाता गाँव घरके वातावरण ओते बढ़िआँ आइकाल्हि नहि रहि गेल छै जेहन कि ओतुका बाहरके वातावरण बढ़िआँ छै इसकुलमे का तऽ शिक्षाके बारेमे अधिक ध्यान देल जाइ छै ओतऽ अनुशासनपर ध्यान देल जाइ छै आओर बहुत चीजपर ध्यान देल जाइ छै जाहिसँ की बच्चा बहुत अधिक केना सीख सकै किछो बारेमे ओकरा रोजगारोके बारेमे बतायल जाइ छै ओतऽ बहुत आओर जगहके बारेमे बतायल जाइ छै एहन इसकुल मतलब हमरा जिलामे जँ हमरा गाँव दिसन एहन इसकुल नहि अइ हमरा जिलामे एहन बहुत इसकुल छै जेकि बढ़िआँ छै जेना एगो भए गेल डी ए वी हेरो पब्लिक इसकुल आओर एगो दूगो आर आवासोवला इसकुल सब खुललै हन उमहर जाहिमे की बहुत अधिक व्यवस्था छै एखने ओइमे आगेके तैयारी करायल जाइ छै मतलब बच्चाके स्तरके हर शिक्षा देल जाइ छै एक स्तर बढ़िकऽ शिक्षा देल जाइ छै जाहिसँ की अगर ओ आगे अपन जीवनमे कोनो किछु कोनो चीजके तैयारी करतै जेना मानिलिअ आइकाल्हि बहुत बच्चा आइ आइ टी नीट के तैयारी कए रहल छथि ओकर एक कदम आगे ओकरा बढ़ाकऽ शिक्षा देल जाइ छै जैसँ कि ओकरा आगे जाकऽ बहुत परेशानी नहि होइ छै आओर ओ आरामसँ अपन चीज कए पाबै छै उ चीज हासिल कए लै छै आओर बिना कोनो दिक्कतके लेकिन जे अगर गाँवमे रहीकऽ पढ़ाइ करै छै तऽ ओ एक कदम आगे बढ़िकऽ ओकरा पढ़ैमे दिक्कत होइ छै किएक कि गाँवमे ओहन वातावरण नहि आओर जे शिक्षक उच्च स्तरके शिक्षित रहलथि ओ बाहरे चलि गेलथि जिला स्तरके इसकुलमे पढ़बै लए किएक कि हुनका ओतऽ अधिक रुपैआ दै छै पढ़बैके तैं ओम्हरे चलि गेलथि तऽ एतय ओहन व्यवस्था नहि भऽ पाबि रहल छै तेैं हमरा हिसाबसँ हम सन्तुष्ट अपन इसकुलसँ नहि छी भऽ पाबि रहल छी पूरा किएक कि हमरा ओते बढ़िआँ व्यवस्था नहि लागि रहल यऽ एतुका